फार्स्टआवनो जोङो जुदि फुजा होनोब्ला जों गासिबो बुस्थुफोरखौनो खरस खालाम गोरजोब नांगौ आरो जोङो न'खराव सासे गाइड लानानै फुजा पानिखौ खरस खालामनायखौ जों गाइड लानांगौ मानो होनोब्ला जोंहा दिनै फुजा होनांगौब्ला प्रसाद बायनांगौ थालिर नांगौ गाइखेर नांगौ नारेंखल नांगौ खुसेर नांगौ आफेल नांगौ आंगुर नांगौ गासिबो जोङो बुस्थुफोरखौनो जमायै जों बायनानै जमा खालाम जोबनांगौ आरो जोङो बन नांगौ आवाथि सावनायाव आरो जोङो गासिबो जगार खालाम जोबाब्ला जोङो फुजाखौ होनो हाया आरो गाइखेर नांगौ गासिबो जों गुरुनोबो दान हरनांगौ गुरुनो जों दान होआब्ला जों गुरुखौ जबान होआब्ला जोङो फुजा पानिखौ जों होनो हाया मानो होनोब्ला जोंहा जुदि गुरु गैयाब्ला जों फुजायानो जोंनि फुजायानो जाया आरो गुरु गैयाब्ला जों गुरुखौ जेरैब्लाबो नांथारगौ फुजा होनायनि थाखाय